सारें दी जिंदगी च कोई ना कोई दिन ऐसा होंदा जेह्ड़ा ओह् कदें निं भुल्ली सकदा ते मेरी जेह्ड़ी जिंदगी ऐ ओह्दे च बी किश दिन न जेह्ड़े मिकी अजें तक्कर याद न जि'यां कि त्रीह् जून दो ज्हार बाई इस दिन एह् दिन अ'ऊं कदें निं भु'ल्ली सकदी की कि इस दिन मेरा बाह्ऱमीं दा रिजल्ट आया ते अ'ऊं बड़ी खुश होई में मिगी बड़े शैल शाबाशियां थ्होइयां सारें कोलां ते जि'यां पंज अगस्त दो ज्हार बाई दा दिन एह् दिन बी मेरे आस्तै बड़ा शैल ऐ इस दिन मेरा पैह्ला कालेज दा दिन हा एह् ते इस दिन में नमियां नमियां क्लासां दिखियां नमियां नमियां मेरियां स्हेलियां बनियां और जि'यां त्रीया जेह्ड़ी तरीक ऐ ओह् ऐ ठाई दिसम्बर दो ज्हार बाई दी एह् दिन बी मिकी अपनी ज़िंदगी च कदें निं भुल्ली सकदा की कि इस दिन साढ़ा ऐन्नऐस्सऐस्स दा कैम्प लग्गेआ ते पूरे इक इक हफ्ते तक्कर चलेआ ओह् कैम्प ते उस उस कैम्प च में बहुत किश सिक्खेआ अपने सीनियरें नै गल्ल बात होई मेरी भी जेह्ड़ा चौथी तरीक ऐ ओह् बारां जनवरी दो ज्हार त्रेई दी इस दिन मेरी भैन दा बर्थडे हा ते अस उद्धर कटड़ा गेदे हे ते उत्थै असें माता रानी दे दर्शन कीते ते एह् बी अ'ऊं कदें भुल्ली निं सकदी ते इक होर तरीक ऐ जेह्ड़ी तिन्न मार्च दो ज्हार त्रेई दी एह् बी अ'ऊं कदें भुल्ली निं सकदी की कि एह् अस साढ़े घरै आह्ले अस पत्नीटॉप गेदे हे साढ़े किश रिलेटिव बी गेदे हे असें उत्थै बड़ा मज़ा कीता बर्फ पेई दी ही उत्थै स्नोमैन बनाए असें अस जेह्ड़े कजन हे ओह् सारे इक दूए नै खेले उत्थै ठंडी ठंडी बर्फू बिच असें चाह् पीती